मेरा पसंदीदा पसंदीदा मौसम है पतझड़ का मौसम क्योंकि पतझड़ का मौसम हमें यह संकेत देता है कि पतझड़ में जब नए फूल पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं तो हमें ये पता होता है कि नए पत्ते झड़ जान जाने और नए पत्ते आने से हमें ज़िंदगी में ऐसे ही हमें पुरानी बातों को जो हमारे काम की चीज़ें नहीं हैं उनको झाड़ देना चाहिए अर्थात गिरा देना चाहिए और नई चीज़ों को अपने पॉज़िटिव चीज़ों को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ पतझड़ का मौसम एक तरह एक प्रकार से मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो हमें यह सीख देता है की ज़िंदगी में जो चीज़ें हमारे काम की नहीं हैं जो हम पे बोझ बन जाएं उन चीज़ों को हमें नीचे फेंक दे के आगे बढ़ना चाहिए अच्छी चीज़ों को अपनाते हुए